पर्यावरण के साफ सुथरा रखै खातिर हमरा जेना घर कचड़ा वाला एतै तऽ ओकरा कचड़ा देना छै पन्नी रस्ता पर नहि फेकना छै कचड़ा रस्ता पर नहि फेकना छै नालीमे कचड़ा नहि जमा करना छै ओकरा से गंदगी हेतै ओकरा नीक जेकाँ देखभाल करना छै घर दुआरि के साफ सुथरा राखै के छै जते अपना अपना से जते भए सकए ओकरा ओते साफ सुथरा करू राखु तब ओहिसॅं अहाँके बीमारी नहि हेतै गन्दगी दूर रहतै वातावरण शुद्ध मिलतै ओहिसॅं अपन सबचीज अपना फायदा भेलै जे अपना अपना भी आदमी बीमारी सऽ दूर रहतै नीक लागतै देखै मे कोइ एतै तऽ कहतै कि हँ साफ सुथरा रहै छै कचड़ा जहाँ तहाँ नहि फैलेनाइ छै पन्नी प्लास्टिक सब जे एलै चुनके एक जगह राखि के कचड़ा वाला के दए देनाइ छै कचड़ा वाला लए कऽ अपन चलि जेतै साफ पर्यावरण जेनाकि गाछ वृक्ष लगाना छै गाछ वृक्ष लगेबै ओहिसॅं हमरा शुद्ध हवा मिलतै सबचीज बढ़िऑं हमरा नीक लागतै देखय मे